हँ हँ

ई तऽ रिटाइर जबसे एतऽ रिटाइरिङ्ग रूम हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ बहुत हल्का झटहा देलकै कि हँ सब बेबस्था आबि जाइ हइ ओहिपरमे इन्टरनेटपर अहाँ पढ़ि सकै छिए हँ हँ हँ पढ़ि सकै छिए जी जी जी जा ई हँ हँ सर हँ सर

जी

जी